میں آس پاس کی قصبوں اور دیہاتوں میں مہینے میں ایک یا دو دفعہ ضرور جاتی ہوں میری وہاں جانے کی وجہیں مختلف ہوتی ہیں کبھی رشتتے داروں سے ملنے کا مقصد ہوتا ہے کبھی کسی شادی ولیمہ یا اور کسی سوشل فنکشن میں شرکت کرنا ہوتا ہے اکثر یہ علاقے شہر کے مقابلے میں زیادہ اور پرسکون اور خوشگوار ہوتے ہیں اس لیے کبھی کبھی صرف ذہن کو سکون دینے کے لیے بھی چلی جاتی ہوں دیہاتی علاقوں میں سادی زندگی اور لوگوں کی محبت بھاری روایات روایات مجھے ہمیشہ متاثر کرتی ہیں وہاں کا کھلا ماحول صاف ہوا اور ہر طرف سبزے ہی سبزے ہوتے ہیں جو شہری زندگی کے ہلڑ اور دھواں سے بالکل مختلف ہوتی ہے میں جب بھی کسی قصبے یا گاؤں میں جاتی ہوں تو وہاں کی روایت لوگوں کا رہن سہن اور ان کی محنت دیکھ کر بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کبھی کبھی کسی خاص قسم کی شاپنگ یا تازہ سبزی اور پھلوں کے لیے بھی چھوٹی جگہوں کا سفر کرتی ہوں کیونکہ وہاں چیزیں بہترین اور سستی ملتی ہیں